اردو زبان ایک ایسی میٹھی زبان ہے جس کی تاریخی میں ایک مقام ہے اردو زبان کو شیریں زبان بھی کہا جاتا ہے یہ زبان مغل بادشاہ سے چلتی آرہی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ زبان ابھر رہی تھی لیکن آج کے اِس دور میں اُردو بولنے والے بہت کم ہو چکے ہیں اردو کا زیادہ استعمال نہیں ہو رہا ہے ڈاکٹر علّامہ اقبال نے اردو کی بہت تعریف کی ہے اردو میں مغل بادشاہ کے زمانے میں شاعری شاعری کہانیاں سب لکھا جاتا تھا